हाइक पर किसी जंगली जानवर का सामना एक बार मैंने भी किया है पहले तो जैसे ही जानवर मुझे मिला तो मैं घबरा गया लेकिन मैंने किताबों में पढ़ा था कि वन्य जीवों से बचने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं तो मुझे याद आया उसी समय और मैंने कुछ भी वहाँ पर चीटिंग नहीं की क्योंकि मैं ऐज़ जैसा खड़ा था वैसा का वैसा खड़ा रहा क्योंकि मैं चीटिंग करता तो वह शायद वह मुझ पर अटैक कर देता और मेरी जान नहीं बच पाती वहाँ पर तो मैं समझता हूँ कि किसी भी जंगल में किसी भी जानवर से बचाव के लिए उस पर हम लोग हमला ना करें ओर सीधे स्थिर खड़े रहें तो जानवर कभी भी मनुष्य पर अटैक नहीं करता है क्योंकि जानवर जंगल में जानवर जो होते हैं वे मनुश्य को एक बार अगर मनुश्य के शरीर को खा लेते हैं तो फिर वे बार बार उसको उनकी उसी हिसाब से वह खाने पर आकर्षित करते हैं लेकिन हम लोग ख़ासतौर पर देखा जाए तो हम लोग उनको कभी भी या जैसे डिग्गुल वग़ैरह है लाठी वग़ैरह अगर हम उन पर हमला करेंगे तो वो निश्चिंत ही हमारी ओर जाएँगे और मनुश्य के हस्तक्षेप से बरबाद होने वाले वाले वन्य जीवन की देखभाल पर मैं कहना चाहूँगा कि इसी तरह जैसे खेती बाड़ी का काम भी काफी रहता है जंगल में तो लोग ढाप ढापू ढापू रहता है एक उस पर भी बचाव के लिए एक ढापू बनाते हैं जिससे वह जैसे कि रात में उनको जानवरों से फसल बचाना होता है तो वे ढापू की सहायता से अपने जीवन को भी सुरक्षित महसूस करते हैं ज़मीन से चार पाँच फ़िट ऊपर वह निवास कर जानवरों से फसल को भी बचाते हैं और ट्रैकिंग के समय भी इसी तरह हमें देखभाल करना उचित समझता हूँ क्योंकि जानवर भी जो जानवर रहते हैं वे काफ़ी समझदार होते हैं और मनुष्य पर कभी हमला नहीं करते क्योंकि जल जंगल जीवन में काफ़ी लोग निवास कर रहे हैं और इसी तरीक़े से वे लोग करते हैं ऐसा मैंने पढ़ा भी है और मैं ऐसा समझता हूँ और अब भी यही संदेश देना चाहूँगा मैं कि आप जीवन में वन्यजीवन से देखभाल पर आप इसी तरह से जीवनयापन कर सकते हैं धन्यवाद